انصاف اور مساوات کو فروغ دینے کے لیے اتر پردیش میں بہت سے ایسے قانون اور وسائل موجود کیے گئے ہیں جو سرکار کے ذریعے قانون بنائے گئے ہیں انہی قانونوں میں سے ایک ریزرویشن کا قانون ہے جس میں جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کوتھوڑا زیادہ ریزرویشن مل جاتا ہے ہر میدان میں یا تو نوکری کی بات کی جائے اس میں یا کسی مقابلہ جاتی ایگزام میں بات کی جائے تو اس میں بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں نیچے کے کاسٹ کے لوگوں کو نیچے ذات کے لوگوں کو تو ریزرویشن مل جاتا ہے اور اسی طرح اوپر کاسٹ کے لوگوں کو تھوڑا کم ملتا ہے اور اس کا بھی ایک متعینہ کوئی انصاف کا کوئی قانون بنایا گیا ہے جس میں عام انسان کے ساتھ اگر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے لیے یہ سزا یا لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے لیے یہ سزا تو ہر چیز کا ایک انسانی اور ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے اور انصاف و عدل کو قائم کرنے کے لیے بہت سے ایسے قانون موجود ہیں جو گنانے کے قابل نہیں ہیں وہ لا عدد ہیں بے شمار ہیں